आज हम बस में यात्रा कर रहे हैं जिस बस में हम बैठे हैं उसका खिड़की भी बहुत अच्छा है जैसे कि बाहर का हवा हमें अच्छे से लगे और उस बस का सीट भी बहुत अच्छा है जो साफ सुथरा है बस का ड्राइवर भी बहुत अच्छा है हम लोगों से बहुत अच्छे से बातें करते हैं और इस बस में सामान रखने वाला भी सुविधा है जैसे कि कोई सामान नीचे न गिरे और इस बस में जितने सीट है उतने ही बस आदमी लोग बैठते हैं कोई और नहीं बैठता बस में हम लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं और इसका दरवाजा भी बहुत अच्छा है इस बस की सीढ़ी भी बहुत अच्छी है हम लोग अच्छे से चढ़ सकते हैं और इस बस में पर्दा लगा है जो कि बहुत अच्छा है